हेल्ल' अ सोरमोनबा बबेनि अ आङो उदालगुरि दिस्ट्रिक्ट उदालगुरियाव नांफैदो उदालगुरियाव

मानो नांगौ माने नोंसो आंनो खालाम हरदोना नोंसो आंनो खालामहरदो अ ओमफ्राय अ जोंनाथ' बाजारा जायो अदालगुरियाव जोंहा ओरैनो बुधबाराव सानसे बिराद गिदिर जायो बेनिफ्राय सनिबाराव माहाय फिसा जायो बाजारा बेनि उनाव आरो समबाराव बै हाथिगना थाग्रा बिथिं जायो बेवबो गिदिरानो जायो ओमफ्राय बेनि उनाव आरो टंलायाव जायो हे उदालगुरियाव सोब माबाखौ मोनगोन आरो मैगंनिफ्राय सि जोम मैगं थाइगं गासैबो गिदिर मोजां जायो ओमफ्राय बेनि उनाव आरो टंलायाव मंगलबार सुक्रबाराव जायो बेनिफ्राय आरो जोंनि बेयो हाटिगर होननाय जेथिं दङो खाग्रा होननाय मोनसे बाजार दं बैयाव जायो दाना आरो हरिसिंगायाव मोनसे बाजार जायो बिस्तिबाराव जायो बेयो जानायालाय दङ बे खिन्तु बिस्तिबाराव बाङाय फिसा जायो बे टंला उदालगुरि बेयाव मोजांसिन आरो जुदि मैगं फाननो माबा बे बेफारनि थाखायबा नोङो उदालगुरि टंलायावथ' जेनेबा सबथाहयाव खेबनै जायो मंगलबार आरो सुक्रबार बेयाव मोजां जागोन ओमफ्राय बिदि आरो समबार सब्थाहयाव खनसे जायो खाग्रायाव बेबो मोजां ओमफ्राय बे बारा एसे माबा नङा थेवबो नों जुदि बेफार खालामनो बिजनेस खालामनोबा उदालगुरि आरो टंलाया साबसिन आरो बेनो आरो बेयो आंनि नोजोराव आरो जेनेबा आं दा खिन्था हरबाय आरो आं नुनाय मथे बेनो आरो बेखिनियानो बेनिफ्राय आरो दा नोंसोर मायाव खालामो मायाव मायो दा बबेनिमोन नोङो मानसियालाय अ ओमफ्राय बिथिंफ्राय बुस्तु लांना आलादा माबा खालामहैगोन आरो अ अ अ अ होनबाथ' जेनेबा एसे माबाफोर जायगा लाना थाबाथाय बिदि खालामनो मोजां जागोन जायगा लाना थाबा आरो ओं दे होनबालाय अ अ अ दे जागोन दे नामबाराथ' थाखाबायना दे